हेलो क्या मेरी बात परिवहन एजेंसी में हो रहीं हैं जी हमें खेड़ला जाने के लिए कैब की ज़रूरत है हमको पाँच तारीख को कैब की ज़रूरत सुबह नौ बजे पड़ेगी सुबह हम जयपुर से खेड़ला के लिए निकलेंगे तो आप हमें बता दीजिए कैब मिल पाएगी या नहीं जी ठीक है मिल जाएगी तो सुबह नौ बजे भेज दीजिएगा